ہلو گڈ مارننگ میں انصاری ٹیلر سے ایک صدری خرید کے لایا تھا بہت شاندار صدری ہے پہننے میں بہت آرام دہ ہے اس کی فٹنگ بہت اچھی ہے اور جب بھی میں کسی فنکشن میں جاتا ہوں اسے پہن کے جاتا ہوں اور مجھے بہت ہی فٹنگ بہت ہی اچھی لگتی ہے صدری وہ ہر ایک آدمی جو ملتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے پہننے میں بہت مزہ آتا ہے تم بھی وہیں سے لائے تھے کیا ارے یار اگر تمہیں صدری لینی تھی تو ہمارے ساتھ چلتے یا ہم سے پوچھ لیتے ہمارے ساتھ چلتے چلو کوئی بات نہیں لیکن میں جو لے کر کے آیا ہوں میں آپ کو کیا بتاؤں اتنی شاندار صدری ہے اس کی فٹنگ اتنی اچھی ہے سلائی اتنی اچھی ہے اتنی اتنی یعنی مجھے بالکل میرے اتنے فٹنگ آتی ہے بدن پہ بہت ہی پہننے میں بہت ہی عمدہ بہت آرام دہ اور بہت ہی مجھے اچھی لگتی ہے صدری جب بھی میں کسی بڑے فنکشن میں جاتا ہوں کہیں جاتا ہوں تو میں اسے پہن کے جاتا ہوں جی جی جی جی جی آپ کو جب بھی صدری لینی ہو تو آپ مجھے بتائیے گا میں آپ کو ان شاء اللہ بہت ہی مناسب قیمت پہ اور بہت ہی عمدہ صدری آپ کو دلوا دوں گا کیونکہ جہاں سے میں نے لی تھی اس کی ایک تو ریٹ بہت انہوں نے بہت ہی اچھے ریٹ لگائے تھے اور بہت ہی عمدہ صدری پہن کر مزہ آ گیا

اس کے پاس کلر بہت تھے اس کے اور کپڑا بہت شاندار تھا ایک تو اس میں ڈیزائن کلر ہر اعتبار سے یعنی اس کے پاس کونٹٹی بہت تھی یعنی بہت زیادہ تھیں اور ہر ایک ایک سے ایک لیکن جو میں نے پسند کری نا وہ کوئی اور پسند نہیں کر پاتا بہت ہی شاندار صدری پہن کر مزہ آ گیا بھئی کیا بتاؤں آپ کو میں جی جی جی ہاں ہاں تو آپ کو جب بھی جانا ہو چلیے آپ نے اس مرتبہ تو لی آئے اگلی مرتبہ آپ کو جب بھی جانا ہو آپ میرے ساتھ چلیے تو میں آپ کو ان شاء اللہ بہت ہی مناسب قیمت پہ بہت ہی اچھی صدری آپ کو ان کے یہاں سے دلا دوں گا جی جی جی جی اور سب خیریت سے ہو ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پلان بناؤ آپ ارادہ کرو ان شاء اللہ چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے اوکے اوکے سر اوکے ہاں ہاں اور سب خیریت ہاں ہاں سب بڑھیا سب بڑھیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ ٹھیک ہے اسلام و علیکم